अनुसिया सदानंद नायक सरिता योगेश सोप्टे अनिता किशोर केरकर निलेश नरशिंह नायक निरव निलेश नायक मंगल भालचंद्र नायक चंदा दामोदर नायक सपना वाडिकर सपना ज्योती वाडिकर सुमिता सुभाष नायक सपना संतोश नायक पुर्वी प्रमोद नायक निविता नविता नरेंद्र नायक प्रतिमा शेखर नायक सुशिला कृष्णा शिरोडकर शरिना निलेश नायक शौर्य निलेश नायक ममता मेघनाथ नायक महिमा मंगलदास नायक अमिता रविंद्र नायक बालचंद्र नागेश नायक सुशमा आजो नायक